हैलो भाऊ हरिओम विष्णू हॉटल मां मनोज महल मां थी ॻाल्हायां सियल भाॼी फुलिका ॼमूं ऐं सभु मूंखे मोकिलियो अॻे भेरे बि मोकिलियो हुअव टिकियूं थोरी कचियूं हुयूं टुटनि ई न पयूं हिन दफ़े थोरी सुठी ठाहे मोकिलियो फुलिका बि थोरा थोरा कचा हुया न पिया सम्झ में अचनि हाणे थोरा सुठा ठाहे मोकिलिजो अकोला मां जामु महिमान अचिणा आहिनि तव्हांजो बि नालो थिए मुंहिंजो बि नालो थिए मोकिलियो था न